हमसभ गाछ लगबैत छियै अथी आमकेँ लगैलहुँ कठहरकेँ लगैलहुँ इमलीकेँ लगैलहुँ सभ गाछ लगैलहुँ ओहिमे गर्मी महीनामे पानि देलुँ तऽ ओ गाछ बड़ा भेल बड़ा भेल तऽ किछु दिनमे अपन फल देलक फल देलक तऽ अपन फलकऽ अपन बाल बच्चाके खियेलु पियेलु आ अपनो खेलु बेचलु सभ किछु अपन करलु तब केना लागय छै लागय छै अहिना लागय छै गर्मी महीनामे पानि दय छी आओर जब सुखि गेल तऽ सुखि गेल तऽ ओकर जारनि करलु जारनोमे काम आबि जाइत छै ओ तऽ ओहिमे अथी सुखाए लागल तऽ दबाइयों दारु गाछमे कऽ दए देलहुँ तऽ लागयके भेल तऽ लागि गेल नहि तऽ सुखय के भेल तऽ सुखिओ गेल तऽ ओकरा जारनि बना लय छी की करबै पौधाकेँ सभ पौधाकेँ अपन लगेलुँ अपन बढ़िआँसँ गर्मी महीनामे पानि तानि दयके लगबय छियै की करबै इएह